چھ سو اکتالیس انیس سو اکیانوے دو ہزار پانچ سو اکیس چار ہزار آٹھ سو نو ہزار نو سو چھبیس